हल्लो मूंखे एमएटी में एडमीशन वठिणो आहे मूंखे उमीद आहे के मुंहिंजा नम्बर नाइंटी फ़ोर पर्संट खां वधीकु ईंदा त तव्हां तव्हांजे एमएटी में मूंखे कहिड़ी स्ट्रीम में एडमीशन मिली सघिबो न मां त अञा स्टूडंट आहियां मां त पी सी एम पी सी एम ग्रूप सां इंटर जो एग़्जाम ॾिनो आहे ऐं मुंहिंजो एग़्ज़ाम सुठो थियो आहे न जे मुंहिंजा नाइंटी फ़ोर पर्संट अचण जी उमीद आहे छा मूंखे कमप्यूटर साइंस मिली सघंदी तव्हांजे एमएटी कॉलेज में त त तव्हांजे जे असां मेरीटेस स्टूडंट हुजूं त छा तव्हांजे में फ़ीस में कुझु रिलेक्सेशन या

त एक्स्ट्रा त एक्स्ट्रा स्टूडंट जी तव्हां वटि छा केटरीयो ठाहियो वियो आहे बसि हिकिड़ो आखिरीं सुवाल छा मां ॿाहिरि रहंदो आहियां त छा मां ऑनलाइन बि अपलाई करे थो सघां या मूंखे कॉलेज में पाण अचिणो पवंदो थैंक यू मैम